हींअर हाली में मूं वटि स्पेलंडर गाॾी आहे जोके हिते सिटीअ में कम पेट्रोल खाईंदी आहे अने स्पेलंडर सिम्पल ऐं सुठी गाॾी हूंदी आहे पर भविष्य में बि मूंखे गाॾी वठण जो शौक़ु आहे त मां बुलेट वठंदुमि छोकी बुलेट गाॾी में ॾाढी वज़नदारु ऐं सुठी गाॾी हूंदी आहे ऐं भविष्य में बि पाण खे परे वञिणो हुजे लद्दाख़ त मूंखे बी एम डब्ल्यू गाॾी वठण जो शौक़ु आहे छोकी पहाड़नि ते उते वञण सां इहा गाॾी सुठी हूंदी आहे अने हुतां खां सामान वामान घुमण में पहाड़नि ते जेको गाॾी हलंदी आहे बी एम डब्ल्यू सुठी गाॾी हूंदी आहे इन करे मूंखे बी एम डब्ल्यू जॾे बि हाली में मुखे वञणो पहाड़ ते या लद्दाख़ में हिते वञा त बी एम डब्ल्यू गाॾी खणी वञा